आं हॅलो कितें रे यश तुगे म्हशीं कितें उदकांत रावता कांय कितें उदोक दिता तुगे दूद सामकें पातळ येता मरे आ आरे काल तुगे दूद पळयलें जाल्यार ताका साय आयली ना आयज च्याक घाली जाल्यार सामकें उदक पातळेळें पिवपाक सुद्दां जायना ती च्या कसलें दूद विकता रे तूं ना रे बाबा ना ना ना तुगेलें दूद तें दुकाना वयलें कशें घेतलें हांव पळय मातशें येवजी येवजी येवजी मातसो तुगे रॅटी तूं वाडयता आनी दूदय असलें दिता मागीर कितें करपाचे सांग पळोवया आं म्हारगाय वाडूं रे पूण तें दूद हाडटा तें पिवपाक जाय मरे भुरगीं दूद पिवपाक दिल्यार पचकी पचकी म्हूण बोवाळ मारतात आं हय रे खबर आसा हय रे पूण आता मातशें पळय आतां आमगेर मरे फाल्यां आतां नवरात्रांत आमगे नवचंडी आसता कळ्ळें तुका हय म्हणटा हांव हांव मातशी सदां तुका गिरायक घालता नी म्हणटगीच म्हाका इल्लेशें त्या दीस एक धा पंदरा लिटर दूद जाय चड हय तें जाली रे पूण पळय उदक चड घालनाका जाता इतलें सामकेंच हे दोळे धाकनाका रे बाबा मातशें बरें करून दी पूण आमकां कळटा नी ते उदक घालता म्हूण आता जालें तें जालां ह्यान फुडे बरें दितलो मरे आमकां तूं दूद हय म्हणून म्हणटा रे हांव आता पळय आं पयर एकदां मरे दुदांत मरे मूस आशिल्ले दोन हांवेन तुका सांगूक गेलें ना कित्याक तूं नांव पिड्यार केलें म्हणटा नी आसूं आमी एकामेकाक समजून घेवपाक जाय नी रे बाबा हय म्हणटगीच आतां हय हय आसूं आता फाल्यांचान मातशें इल्लेशें बरेशें हाडून दी म्हणटगीर आमी मागीर सगळ्यांक सांगतली हय हय आता आमी एकामेकांक समजून घेवया आं कितें पळय रागार जावनाका सांगला म्हणून कितें आता मातशें बरें धाड मातशे बरेंशें काडिल्लेंच दूद हाडून दी आमकां पयशे जाय जाल्यर इल्लेशे वाडून घेतले म्हण तशें कांय ना पूण दूदाची दूदाची कॉलेटी बरी आसूंक जाय बरें बरें बरें आं बरें बरें बरें कितें रागान उलयल्यार राग धर नाका आं बरें बरें बरें बरें बरें